हाँ मैं परंपरागत रूप से कागज पर पेन से लिखना पसंद करता हूँ लेकिन वर्तमान में मैं कागज पर पेन से लिखना कम पसंद करता हूँ क्योंकि वर्तमान में मोबाइल और लैपटॉप के आने से हम जो भी हमें लिखना होता है उसे टाइप करके लिख देते हैं जबकि पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम कागज पर पेन से ही लिखते थे हाल ही के वर्षों में लेखन कार्य बहुत ज़्यादा बदल गया है क्योंकि अब स्मार्ट युग आ गया है जिसके जरिए हम मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से टाइप करके लिख सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है जबकि पहले ऐसा नही था तो हम कागज पर पेन के माध्यम से ही लिखते थे